हॅलो कोण हय हय तूं कोण आं तुगे नांव कितें तर आं आं कितें काम आसलें

रोडाचें आं आं खंय बराडा थंय आं मातशें राव आ आतां पावस पडटा न्हू पावसा दीस न्हू आनी एक म्हयन्या पयलू आनीक एक सॉरी आनी एक म्हयन्या खंय आनी एक वर्सा मागीर ताचे नंतर घालया एक वर्स जावन सप्टेंबर लाश्ट अशें थंयच्यान स्टार्ट करया आतां पावस न्हू आतां घाल्यार पळय रोड व्हावन वयतले पावसान जावपा ना न्हू काम करूंक आनी कितें प्रोब्लेम आसा तुका आं टेंकर येना हांव सांगता तर आनी दिसां भितर दोन दिसां येतले टेंकर हांव तेंका सांगता आयज फोन करून मागीर आनी कितें आसा प्रोब्लेम थंय कचरो व्हरपा मनीस येना तर लेबर आतां येना आं पयलीं येता मरे हांव सांगता तर तेमकां फाल्यां बी येतले अशें मागीर सांगता तेमकां

आं बरें तर आं